असां कपिड़ा पंहिंजा पाण सिबंदा आहियूं कॾाई बि पाण कंदा आहियूं ॿाहिरि जा एतिरा असां शहर जा कपिड़ा न वठंदा आहियूं असांखे सही कोन लॻंदा आहिनि और फाटी वेंदा आहिनि जल्दी में पेसा बि घणा लॻंदा आहिनि और फाटी बि वेंदा आहिनि असां पंहिंजा पाण सिबंदा आहियूं पाण ठाहींदा आहियूं असांखे पंहिंजा सिबियल सभ खां वधीक वणंदा आहिनि असां पंहिंजनि ॿारनि जा कपिड़ा बि ज्यादातोरु पाण ई सिबंदा आहियूं कॾाई बि पाण करे ॾींदा आहियूं और सिलाई बि पाण ई करे ॾींदा आहियूं असां ॿाहिरों कपिड़ो ज्यादा करे न ख़रीदंदा न ख़रीदंदा आहियूं